हाणे मुंहिंजे खेत्र में हिकिड़ो खादी मेलो हुओ जंहिंजे अंदरि हथ जा ठहियलु वस्तु ऐं खादीअ जी ठहियलु कपिड़ा या विहाणे जा कवर ठाहे करे उते मेले में रखंदा आहिनि ऐं उन जी विकिणी कंदा आहिनि उन जे अंदरि हथ सां ठहियलु कलाकार ईंदा आहिनि जेके नारियल सां या त मछली ठाहिणु ईंदी हुजे या त उहे छूतरनि सां मिलाए करे हिकिड़ी टोकिरी ठाहींदा आहिनि उहे कलाकार ईंदा ई न हूं पंहिंजा सामान हुते विकिणनि